पहले धंधा करने के लिए भाई व्यवहार बनाना पड़ता है कोई भी बिजनेस करने के लिए आदमी को मार्केट बनाना पड़ता है व्यवहार बनाना पड़ता है उसके लिए जैसे आपको हम लोग प्रजापति समाज से हैं जैसे हम अपना मटका ही बेचेंगे उसमें थोड़ी डिजाइन या फूल पत्ती ये सब बनाना पड़ता है जैसे बनाए और थोड़ा अगर दिखने में अच्छा रहेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा अच्छी मार्केटिंग होगी उसके जैसे सब्ज़ी का धंधा हुआ ताज ताज़ी सब्ज़ी ले आए उसको अच्छे साफ सफाई रखें सा साफ सुथरा सब्ज़ी रहेगी तो कस्टमर अपने आप मतलब देख के क्वाल्टी के ऊपर आ जाते हैं अगर आदमी उसको चाहे अगर साफ सफाई है तो उसको एक रूपये दो रुपये मंहगा भी लगा देगा तो आदमी देखेगा कि हाँ यार ये माल बढ़िया है अच्छा है साफ स्वच्छ है यहीं खरीद लेते हैं जैसे मोबाइल क्या हुआ मोबाइल के बारे बहुत से लोग कहते हैं ये है इतने का है उतने का है ये मोबाइल बढ़िया है बढ़िया है लेकिन भाई देखो दुकान के अंदर शो रूम में जाओगे तो शो रूम के अंदर तो भाई क्वालिटी दिखती दिखनी चाहिए वहाँ की साज सज्जा मटेरियल कैसा भी हो लेकिन दुकानों की शो बाजी औ शो रूम अच्छी मतलब लाइट में रहेगी तो आदमी अपने आप खिंच कर आता है और जैसे हलवाई की दुकान हुई वहाँ भी साफ स्वच्छ भाई आदमी वहाँ नाश्ता करेगा खाना खाएगा अब ये नहीं है कि वहाँ कूड़ा कचरा पड़ा रहे साफ स्वच्छ रहेगा आदमी अपने आप देखेगा वहाँ भी इस होटल में अच्छा जो है माल नाश्ता पानी या मीठा बढ़िया अच्छे समोसे दिख रहे हैं साफ स्वच्छ दिख रहे हैं हाँ और जब कहीं से भी मार्केट से मंहगा भी अगर से कहीं मान लो पाँच रुपये की मिल रहा है समोसा एक टाइम अगर आप साढ़े पाँच या छः भी लगाओगे अगर साफ स्वच्छ रहेगा तो आप मार्केटिंग अच्छी होगी चलो यार ये दुकान गन्दी दुकान है यहाँ मत अच्छा नहीं लग रहा है खाने पीने वाली चीज़ चलो फलां दुकान पर चलते हैं वहाँ जगह अच्छा मटेरियल मिलेगा अच्छा समान मिलेगा वहाँ खाएंगे अब फिर दूसरी चीज़ है कि देखो बिजनेस ऐसी चीज़ है कि बिजनेस में आदमी को मार्केटिंग बनानी पड़ती है जैसे कि अब अपन लोग कोई भी धंधा किए मार्केट में अपना भाई स्वभाव अपने आदमी अपने व्यवहार ये सब बनाना पड़ता है सब आदमी को कहीं जा कर धंधा बिजनेस लाइन ऐसी लाइन है तुरंत आदमी को नहीं प्रॉफिट होती कम से कम साल छः महीने उसमें जो है मतलब उसको क्या बोलते हैं जैसे अपन लोग बोलते हैं पापड़ बेलना उसमें पापड़ भी बेलना पड़ता है कि मतलब जब तक अपना समाज मतलब आदमी अपन से जान पहचान नहीं बढ़ेगी बात व्यवहार नहीं बनेगा तो मार्केटिंग का मतलब क्या कहते हैं बिजनेस में फायदा नहीं होगा जब धीरे धीरे धीरे धीरे कर के अपने आदमी बनेंगे अपन अपन को मार्केट में आदमी जानने लगेंगे हाँ यार चलो फला आदमी के यहाँ अच्छा मतलब जो भाई नाश्ता मिलता है अच्छा जो है उसका बात व्यवहार है अच्छी लेन देन है पैसे की बेईमानी नहीं है ये सब आदमी देखता है अब मान लो कि हमरा हमारा कोई हमारे यहाँ नाश्ता किया पता चला कि उसने हमारे यहाँ बीस रुपये का नाश्ता किया मुझे पचास की नोट दिया तो मैंने उसको एक दो ग्राहक और खड़े हैं पता चला कि हमने जो है उसे बोल झूठ बोल दिया कि नहीं हमें नहीं पैसे ही नहीं दिए आप गलत बोल रहे हो मेरे को पैसे ही नहीं दिए ये सब बातें नहीं आदमी को रखना चाहिए बिजनेस लाइन में अगर बिजनेस लाइन में कोई अगर नाश्ता कर रहा है या पानी पी रहा है कोई भी चीज़ कर रहा है वो पैसे दिया तो पैसे लो और फिर उससे प्रेम से मतलब वार्तालाप करो गर्म हो कर नहीं ताकि अपना धंधा भाई धंधी धंधा ऐसा चीज़ है कि ये आदमी लोग बोलते हैं कि जैसे नौकरी से बेटर धंधा है हाँ धंधा अगर अपना जम गया तो जैसे अपने बच्चे हैं अपने अपने आने वाली जो भी पीढ़ी है उनको भी अच्छी नौकरी से अच्छी भी मतलब उनको प्राफिट होगा अच्छी वो होगा धंधा में सबसे कुशल व्यवहार होना चाहिए अगर आदमी व्यवहार कुशल पूर्वक है धंधा अच्छा करेगा और अच्छी प्रॉफिट करेगा सफाई की दुनिया है सफाई मतलब रहेगी तो अपना माल अच्छा बनेगा बिकेगा यही सब है धंधा में और हम कहीं भी जाएँ कहीं भी मार्केटिंग करें जैसे अपन लोग मिट्टी के धंधा करते हैं तो अपन लोग मिट्टी खरीदते हैं अब ऐसा समय आएगा कि मिट्टी अपन लोगों को मिल नहीं पाती पे कहीं उसको अपन लोग जो है मतलब ट्राली कहीं से आप देखे या कोई हिसाब देखे आप मिट्टी ले आएंगे फिर उसको ढु मतलब ले आ कर उसको फोड़ेंगे गीला करेंगे फिर उसको छान देंगे बनाएंगे तब कहीं जा कर के अपन दीया बनाएंगे उसका अब दीया अपन तैयार कर दिए अब भाई हमें उसको तो सेलिंग करना ही है तो भाई अगर रेट वाजिब लगाएंगे तो कस्टमर अपने आप खींच कर आएगा अब ये नहीं कि हमारा एक रुपये का दीया है हम बोलेंगे नहीं पाँच रुपये में हम बेचेंगे कोई फिर ऐसे धंधा नहीं कर पायेगा तो अपने जो कुछ घर की भर्ती लगाए रहेगा वो भी डूब जाएगा तो धंधा के लिए सबसे पहले कि मतलब अपने आचरण को स्वच्छ रखो और क्या कहते हैं प्रेम व्यवहार ये सब जरुरी है धंधा तभी चलता है बिजनेस में मतलब अब ये नहीं कि गर्म दिमाग पर अगर रखोगे तो चलो यार ऐसा आदमी है उटपटांग आदमी है उसके पास जाओ तो उटपटांग बोलता है ये सब नहीं बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है बिजनेस में आदमी अगर साफ स्वच्छ स्वच्छता से सफाई से काम करे तो अच्छे बिजनेस नौकरी से बेटर बिजनेस है लेकिन यही है देखो भाई उसमें थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के करना पड़ेगा आदमी को